हा मुंहिंजी आजीविका या रोज़गारु बिजलीअ ते निर्भर आहे छो त मां हिकु कंप्यूटर इंजीनिअर आहियां ते करे मुंहिंजा माण्हू ऐं मां ख़ुदि बिजली बग़ैर कमु न करे सघंदी आहियां मुंहिंजे हेठां जेका बि माण्हू कमु कंदा आहिनि उहे सभु कंप्यूटर ते कमु करंदा आहिनि अगरि बिजली जो कमु हुजे त असांजा सभेई कमु रहजी वेंदा आहिनि अगरि कॾहिं बिजली न हुजे त असां इन्वर्टर ऐं जनरेटर जहिड़े मशीन खां कमु वठंदा आहियूं